भारतीय शिक्षा सिस्टम आजकल का जो भारतीय शिक्षा है वह पहले से बहुत ज़्यादा सुधर गई है पहले क्या था कि शिक्षा की कोई साधन नहीं पहले के बच्चे भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे थे तो टीचर वगैरह की भी बहुत ज़्यादा समस्या थी आजकल का जो भारतीय शिक्षा सिस्टम है वह बहुत ज़्यादा उसमें सुधार आ गया है आजकल बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अब ज़्यादा से जा ज़्यादा से ज़्यादा साधन हो गया है पढ़ने के लिए कॉलेज स्कूल सब कही अच्छी पढ़ाई होती है आजकल के जो टीचर है वह बच्चों पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं उनको पढ़ाई के बारे में पूरे अनुशासन से पूरे डिसिप्लिन से पढ़ाते हैं उनको छोटी छोटी चीज़ सीखते हैं कैसे पढ़ना चाहिए कैसे बोलना चाहिए कैसे लिखना चाहिए हर एक एक्टिविटी में टीचर बच्चों के साथ बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं आजकल के जो पेरेंट्स है वह भी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आज आजकल के आजकल के जो जनरेशन है इस जनरेशन में हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे चलकर पढ़े लिखे कुछ करें और बच्चों का भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है आजकल नई नई प्रकार की बुक चल रही है जिनकी जिनकी सहायता से वह पढ़ाई कर सकते हैं कोचिंग सब क्लासेस चल रही हैं मोबाइल की मदद से भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लाइफ़ क्लासेस लेते हैं बच्चे नई नई जगह पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं बच्चे चाहें तो अपना एजुकेशन सिस्टम खुद से सुधार सकते हैं खुद इतनी सारी बुक्स चल गई हैं आज के उसमें कि आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं लाइब्रेरी में बहुत से प्रकार की बुक होती हैं हर तरह की होती है आपको जिस भी टॉपिक में आपको जिस भी टॉपिक में पढ़ाई करनी है उस टॉपिक में बुक मिल जाएगी बच्चे बहुत से बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं आगे चलकर आजकल आगे चलकर जो बच्चे होंगे वह और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास भी कर सकते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में भी पहले पहले के लोगों को जानकारी नहीं रहती थी पर आजकल के जो बच्चे हैं कंप्यूटर में आगे बढ़ रहे हैं हर बच्चे को कंप्यूटर की जानकारी मिलने लगी है वह आगे चलकर हमारे देश को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएँगे बा आगे के जो जो नागरिक वगैरह होते हैं सांसद होते हैं उनमें भी बहुत से बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वह आगे चलकर देश के नागरिक बनेंगे और जो सबसे बड़ा मुद्दा है मुद्दा है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो फीस वगैरह है कॉलेज की कोचिंग्स की और जो मोबाइल में जो बैलेंस वगैरह डालते हैं उनकी पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं बच्चे जो गरीब घर के जो बच्चे होते हैं इतने सारे पैसे वगैरह है कॉलेज की इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो पैसे पैसे वगैरह है जो सबसे बड़ी बेरोज़गारी बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं हमारे देश में जिसकी वजह से जिस जिसकी वजह से हमारे देश के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं